हैलो हाँ जी आप चंद्रिमा मार्केट से बोल रहे हो क्या सर वह मुझे मेरी गाड़ी की सर्विस करवानी है सर सर अब कितना चार्ज लगेगा उसमें सर फोर व्हीलर गाड़ी है उसमें डिस्काउंट जी डिस्काउंट विस्काउंट को काट पीटकर सर अच्छा सर बढ़िया हो जाएगी ना सर्विस सर अच्छा सर कोई मिस्टेक कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर जी आपके सर्विस में क्या क्या लाभ मिलेगा हमको अच्छा सर और कोई मिस्टेक कोई चीज़ की प्रॉब्लम कोई सर सब चीज़ की गारंटी है ना ठीक है सर मैं देखता हूँ ना सर